میرا جو شال تھا وہ بہت خراب تھا بہت بیكار نكلا اور مجھے اس سے كچھ فائدہ نہیں ہوا صرف نقصان ہی ہوا پیسہ میں نے خرچ كیا تو پیسہ خرچ كرنے كا فائدہ ہوا نہیں اور شال اتنا بیكار كہ میں نے ایک دفعہ اس كو دھویا تو اس كو دھونے كے بعد اس میں اتنا رنگ نكلا اتنا رنگ نكلا كہ میرا سارا پانی رنگ رنگ میں ہو گیا اور شال كا پورا رنگ اتر گیا شال ایک دم بد رنگ ہو گیا اور بہت ہی برا لگ رہا ہے اب شال اور شال كے اندر جو دھاگوں كا بنائی ہوا تھا وہ بہت خراب طریقے سے ہوا تھا بہت ہی لو كوالٹی كا دھاگہ لگا ہوا تھا بہت ہی لو كوالٹی كا كام كیا ہوا تھا بہت ہی چالو جسے كہتے ہیں چالو كام كرا ہوا مہنگا شال لیا تھا میں نے اتنے اس كی شال كے ہونے نہیں چاہیے تھے پیسے میں نے مہنگا شال لے كر شال لیا تھا وہ بہت ہی بیكار رہا میرے ایكسپرینس تو بہت ہی بیكار رہا اور اوپر سے میرا پیسہ برباد بھی ہو گیا تھا كافی سارا جو میں نے شال تھا كافی مہنگا لیا تھا اور اس كو كپڑا بھی خراب اتنا كہ دھونے كے بعد وہ جگہ جگہ سے چھینے لگا جگہ جگہ سے چرنے لگا اور پھٹنے لگا دھاگے اتنے نكل رہے ہیں اس میں سے تو بہت ہی بیكار شال رہا میرے لیے اور میرا ایكسپرینس تو بہت ہی بیڈ رہا اور وہ ایک دم ویسٹ آف ٹائم اینڈ ویسٹ آف منی رہا میرا جو شال كا تھا یہ بہت بیكار تھا اس لیے میں ہی اب پسند كرتا ہوں كہ جب بھی كچھ لوں تو اچھی كوالٹی كا لوں بھلے ہی وہ دیکھو پیسے كی بات تو نہیں پیسہ تو میرا اس میں بھی گیا تھا تو پیسہ اچھا ہی سامان لینا ہے